یہاں پہ ہم لوگ کو جو فنکشنس وغیرہ ہوتے اس میں ہر ایک میں سویمنگ پول بہت پسند ہے سویمنگ بچے بہت سویمنگ پول سے لطف انداز ہوتے اور ہر فنکشن میں ہر فارم ہاؤس میں ہمارے پاس سویمنگ پول رہتا اور بچے اس سے بہت لطف انداز ہوتے اور سویمنگ کرنا بچوں کو بہت پسند ہے بڑوں کو بہت پسند ہے یہاں تک کہ ہمارے گھر کے لیڈیز کو بھی بہت پسند ہے سویمنگ کرنا سویمنگ میں جو چلے گئے وہ اس میں سویمنگ پول میں تو نکلنا مشکل ہے ہمارے گھر کے لیڈیز کو اتنا پسند ہے ہمارے بچوں کو سب